आमी म्हज्या गांवाक आनी खास करून हांव सुद्दां चडांत चड हिंदीच खबऱ्यो पळेतात कारण इतल्या खातीर ते आमचें टिवी चॅनल आसात तें सगळें टिवी चॅनल टाटा स्काय डिश आनी किदें असल्या तरेचे जे सेटलायट कनेक्टेड आसात आनी ह्या चॅनलाचेर आमची गोंयची कोंकणी भाशा आनी कोंकणी भाशेंतल्यान चलपी जें खबरां चॅनल आसात तें चॅनल दिसनात ताका लागून आमकां जर खंयची बातमी जर पळयतलो जाल्यार हिंदी खबरोच पळोवच्यो पडटा ना तर बऱ्याचश्यां फावटी मराठी चॅनल पळयता इंग्लीश पळोवपी एक दोन चुकून आसतलो आनी सद्याक जें गोंयच्या कोंकणी भाशे खातीर किंवा कोंकणी भाशेंतल्यान जें खबरांचे चॅनल आसात तें चॅनल लोकल कॅबल नॅटवर्किंग हातूंतल्यान कनेक्टेड आसात आनी जो आमचो कॅबल नेटवर्किंग आसा तो प्रोपर चॅनल किंवा प्रोपर वायरिंग अश्यां पद्दतीन ना झाडां पेडां वयल्यान तो लोंबकळत लोंबकळत हाडिल्लो आसता पावसाच्या वेळार तर तो खांदो मोडून पडल्लो आनी किदें जालो जाल्यार तो बऱ्याचश्यां फावटी बंदूच पडटा आनी ताका लागून लोकांनी हेंच बरें अशें म्हणून हें चॅनल घेतल्यात